एस मेडम कोणी कंप्लेन दिल्या मॅडम कोणे कंपलेन केल्या ती कळपाक शकता पूण मॅडम तुमकां दिसना की म्हाकाय कळ्यार बरे की कोणे दिला कित्याक तुज्यान तुमच्यान कशे रिश्वद दिवंक शकता की भुरगी खरेंच कंमप्लेन तिच सारकी वॅलीड म्हण पयली सध्या मॅडम तशे करपाक एक कितें तरी कारण आसलात आसले आसतले मेबी त्या भुरग्यांनी खऱ्यानीच ते वॉस ऑन अप टू द मार्क सो तेका लागून हांवें केला आसतले हांव ना म्हण्णा बट तुमकां जर तशे दिसता की तशे करचे न्हू हांव ह्या फुडें तशे रिपीट करिना बरे मॅडम मॅडम हांव तुमकां फाल्यां स्कूल स्टार्ट जावचे आदी येवन मेळटा थेंक्यू मॅडम